जोंनि ओनसोलनि मिथिंगायारि सम्फदफोरा जाहैबाय बा जोंनि सिमला ओनसोलनि मिथिंगायारि सम्पदफोरा जाहैबाय जोंनाव जोङो जोंनि गामियाव गोबां गय मोननाय जायो जों बे गयफोरखौ फानो फान्नानै जों गोबां रां मोनो लोगोसेआवनो जोंनि न'फोराव गोबां दंफां लाइफां गायनानै लायो बे दंफां लाइफांखौ फान्नानैबो जोङो रां मोन्नो हायो लोगोसेआवनो जोङो मोनबावनो हायो जे जोंनि दैमाफोराव बा हाफोराव अन्थाइ बाला मोन्नाय जायो बे अन्थाइ बालाफोरखौबो जोङो फालांगि खालामनानै रां मोन्नाय जायो बेफोरनि थाखाय जोङो गोबां रां मोनो लोगोसेआवनो मैगं थाइगं जेरैहाय कबि आलु बेसर बेफोरखौबो जों मोन्नो हायो दा बेफोरनिफ्रायबो जोङो गोबां फालांगि खालामनानै रां मोन्नो हायो लोगोसे आरो